रसोई घर में बिजली से चलने वाले उपकरण हो गए रेफ्रिजरेटर हो गया ओवन हो गया बिजली की से चाय की केतली हो गई छाछ बनाने वाली मशीन हो गई ये सब आज के ज़माने में बिजली से चलने वाले उपकरण हैं जबकी पुराने समय में जब छाछ की मशीन नहीं होती थी तो खंबे पे रस्सी बांध के उससे बनाए करते थे मिक्सर हो गया पहले आज कल तो मिक्सर मे तुरंत पिस जाता है पहले पत्थर के उपर पत्थर से मिर्ची पीसना जो भी कुछ ग्राइंडर करना होता तो वहाँ होता था ओवन में आजकल सीधा इलेक्ट्रिकल ओवन आ गया तो उससे अपने सारा काम वहीं हो जाता है चाय की केतली आ गई लाइट से तो अपन लाइट से चाय की केतली बना सकते हैं लाइट वाला चूल्हा आ गया जिसमें हम हर चीजें गरम कर सकते हैं कुछ भी खाना पका सकते हैं